खेल खेलायके दौड़ान जे खिलाड़ी सब घायल भऽ जाइत छै हमरा गाममे ओहिला स्पेशली कओनो हॉस्पिटल नहि खोलल गेल छै लेकिन हमर एकटा ककाजी छथिन से इएह काज करैत छथि ओ मतलब सस्तामे कऽ दै छथिन लेकिन ओहिला सरकारके देखबाक चाहियै जे बस खिलाड़ी सब लए जे एकटा हॉस्पिटल टाइपके खोलबाक चाही जे ओहिकालमे ओ अगर भेलै ओकरा चोट तोट लगलै तऽ ओकरा सस्ता सुभिस्तामे ओ चीज भऽ जाइ जेकि ओ आगू पाइ दुआरे कमसँ कम खेलनाइ नहि बंद करै जे बेसी पाइ लागि गेलै ताहि दुआरे हम खेलनाइ छोड़ि देलियै एकेबेरमे एते हमर ईलाजमे लागि गेलै दोसर बेर हम नहि चाहैत छियै जे हमरा चोट लागै ताहि दुआरे ओ खिलाड़ी कखन खेलनाइ छोड़ि दै छै लेकिन ताहि लै सरकार लए सोचबाक चाहियै आओर किछु एहि सब लै सुविधा नहि छै गाममे या शहरोमे बहुत जगह ई चीज लए काज नहि कयल जा रहल छै लोक प्रोत्साहन नहि दऽ रहल छै खेलाइके लेल से गलत भेलै धीरे धीरे एहि सब लए प्रोत्साहित करबाक चाही जे प्रोत्साहित कऽ रहल छै जेना महारष्ट्रा सब छै सब कते आगू बढ़ि गेलै ओहिमे कते रास सेलेब्रिटी भऽ गेलै ओकर सबके कते लोग चिन्हैत छै ताहि दुआरे